तुमकां काणी सांगपाक आनी आयकपाक आवडटा न्हय म्हूण आयज तुमी एक काणी सांगात म्हज्या काणयेचें नांव आसा कोलो आनी हुंदीर एक म्हातारो कोलो आशिल्लो ताच्या जाणटेपणाक लागून चार पावलां चलतनाच ताका खरस मारताली ताच्यान शिकार करूंक जायनासली एक दीस तो झाडा मुळांत बशिल्लो त्या झाडा वयल्यान ताच्या मुखार फट्ट करून कितें तरी पडलें तो आशिल्लो एक हुंदीर कोल्यान ताका धरलो आनी ताका विचारलें कोण रे तूं हुंदीर सामको थरथरलो आनी म्हणूंक लागलो हांव हांव घर हुंदीर घर हुंदीर जाल्यार तूं रानांत कित्याक पावलो कोल्यान म्हणलें हांव एका शेतकाराच्या पाटुल्यांतल्यान चुकून पावलो सायबा हुंदीर भियेत भियेत उलयलो बरें जालें आतां हांव तुका खातां म्हज्या पोटाक सामकी भूक लागल्या कोल्यान म्हणलें सायबा नाका म्हाका मारूं नाका येद्याश्या जिवाक मारून तुजी भूक भागची ना ते परस तुवें म्हाका सोडून दिल्यार हांव तुज्या पोटा पाण्याची कितेंय तजवीज करतां हें आयकून कोल्याक हांसूंक आयलें आनी अपुरबायेन ताका सोडून दिलो हुंदीर धांवत गेलो आनी पाव हाडून कोल्याक दिलो कोल्याक खूब खोस जाली त्या दिसाच्यान कोल्याची आनी हुंदराची बरी इश्टागत जाली हुंदीर बाबडो सदां ताका खाण हाडून दितालो पूण कोल्याची भूक भागनासली ताणें तशें कोल्याक सांगलें हुंदीर विचार करूंक लागलो हावें हाका खाण हाडून दिवचे परस हाकाच खंय तरी व्हरून खाण दिल्लें बरें आनी बाबडो हुंदीर तजवीजेक लागलो ताणें एक बरें पाचवेंचार ऊसाचें शेत सोदून काडलें आनी कोल्याक व्हरून दाखयलें जालें कोल्याची जीब सामकी हुळहुळ्ळी रात केन्ना जातली आनी ऊस केन्ना खातलो अशें ताका जालें रात जायना फुडें कोलो शेतांत उडी मारूंक वतालो इतल्यान हुंदरान ताका शिटकायलो पळय कोलेमाम ऊस आसात म्हणून बळकावन खावं नाका सदां येवन थोडें थोडें खा एकदम खाल्ल्यार शेतकाराक कळटलें पूण कोल्यान ताचें कांय आयकूंक ना तो काळोख जालो रे जालो शेताची वाट धरतालो आनी ऊसाचेर आडवो हात मारतालो हेवटेन कितें जालें ऊस कमीं कमीं जातात हें शेतकाराच्या लक्षांत आयलें पयलीं ताणें आपल्या भुरग्यां कडेन चवकशी केली पूण भुरग्यांनी कानाचेर हात दवरलो जालें शेतकारूय समजलो हो कोणूय तरी भायलो चोर आसतलो ताणें ताचेर पारो दवरलो आनी चोर कोण तें ताका समजलें ताणें एक युक्त केली कुळागरांतल्यान पणसाच्या कोवळ्याचो खूब दीख हाडलो ताचे बावले केले आनी शेतांत व्हरून दवरले आनी आपल्या भुरग्यांक सांगलें हांव जेन्ना हुयेली मारतलो तेन्ना तुमी दांडे बिंडे घेवन येयात रात जाली कोलो आयलो ताणें बावले पळयले तो बावल्यांक म्हणूंक लागलो तुंवूय ऊस खावंक आयला जाल्यार बेगीन खावन घे शेतकार बी येयत पूण बावलो कांय उलयलो ना आं तूं म्हाका कॅर करना रे म्हाका तुजो राग आयला हें घे पोल्यार थापट अशें म्हणून कोल्यान बावल्याच्या तोंडार थापट मारताच कोल्याचो हात बावल्याच्या कानार दसलो आं म्हजो हात धरता घे हें दुसरें थापट तुज्या दुसऱ्या पोल्यार जालें ताचो दुसरोय हात बावल्याक दसलो म्हाका तिडक कित्याक हाडटा खोटूय खा आतां आतां ताचो पांय बी दसलो आतां कोलो समजलो हें कितें पूण शेतकाराचें कर्म आसा ताणें सुटपाची खूब धडपड केली पूण तो जास्तच बावल्याक दसलो आतां शेतकार भायर आयलो आनी ताणें बोवाळ मारलो ताचे भुरगे दांडे बी घेवन धांवत आयले कोलो समजलो आतां आपले पावलें म्हूण मरता मरताना ताणें म्हणलें त्या हुंदरा पोरान म्हाका पयलीं शिटकायिल्लो म्हज्या चड हानेसान म्हाकाच खालो आरे हावें चर हुंदराचें आयकल्लें जाल्यार आतां केल्ल्या कर्णेचें एकूच भोगुंकूच जाय असो विचार करत शेतकाराचो मार खातालो बाबडो मरून गेलो